जेह्ड़ा लैपटाप अऊं पिछली बार लैता हा ओह्दा इक ते स्क्रीन बड़ा शैल ऐ ओह्दा की बोर्ड बड़ा सक्षम ऐ ते एह् दोनों जेह्ड़ी गल्लां न एह् लैपटाप नेरे आस्ते इक बड़ी बहूमूल्य पोजैशन बनी गेदा ऐ